हैलो हैलो है जय झूलेलाल जय झूलेलाल मूंखे तव्हांजी तर्फ़ा फ़ोन आहियो हुओ मां हिकिड़ो ट्रावेल एजेंट आहियां तव्हांखे कोई इंक्वायरी करिणी आहे छा अच्छा ठीकु आहे त कॾहिं वञणु था चाहियो तव्हां कहिड़े हिन ई आर्तवारु हिन आर्तवार त पॉसिबल कोन थी सघंदो छो जो सभु सीटियूं फ़ुल आहिनि ऐं असां आर्तवारु आर्तवारु हफ़्ते में हिकु ई ॾींहुं वेंदा आहियूं हा त तव्हांजो अॻिले आर्तवारु ॾिसी वठो हम्म अच्छा अच्छा त घणा माण्हू आहियो तव्हां पंद्रहां वीह माण्हू त ॾिसी वठो छो जो फ़िलहाल त पॉसिबल कोन्हे बसि फ़ुल आहे असांजी ऐं न नंढी गाॾी बि हिकदमि सां न थी सघंदी न हुन में टाइम ॿ ॾींहं त आहिनि लेकिन असां पंहिंजी गाॾी सां ई रिस्क खणंदा आहियूं न ॿिए जी गाॾी सां रिस्क न खणंदा आहियूं कमु त थोरो रिस्की बि आहे न ज़िमेदारी बि हूंदी आहे कोशिशि त कया थो वरी बि नवे परसेंट त इंपॉसिबल आहे बाक़ि ॾिसा थो पंज मिंट में तव्हांखे ॿुधायां थो

हा किरायो त इअं आहे की अगरि तव्हां हितां किथे हलिणो अथव तव्हांखे लाजपत नगर खां इअं आहे की ओट मोटिजी खपेव न हा त ओट मोट जो किरायो तव्हांजो लॻी वेंदो घटि में घटि सौ रुपयो पर सवारी ऐं पोइ बि टाइम ॾिसिणो पवंदो तव्हांखे कंहिं महिल हलिणो आहे कंहिं महिल वापसी करिणी आहे छो जो अगरि टाइम वधीक न वठंदुव त हुन में वधीक थी वेंदो त वापसी घणे वॻे कंदुव मतलबु इअं ई टाइम टेबल हलिणो पवंदो न तव्हांखे भई टे कलाक या चारि कलाक जीअं बि चवंदो हुन ई जे हिसाब सां ई एडजस्टमेंट थींदी न त बाक़ी तव्हांजो जेको रस्ते में कोई ख़र्चु ईंदो जीअं पार्किंग वग़ैरह जो ख़र्चो तव्हांखे अलॻि सां ॾियणो पवंदो हा ऐं वधीक देरि थी वेंदी त ड्राइवर खे चांहि पाणीअ जो बि थोरो ॾियणो पवंदो ठीकु आहे न हिन हिन आर्तवार मां चैक करे वरितो पंहिंजे नेट ते त हिन आर्तवार त थी नथो सघे ऐं अॻिले आर्तवारु बि बसि मुंहिंजी अधु खां वधीक त फ़ुल आहे ऐं तव्हांजा ॾह पंद्रहां पेसेंजर आहिनि त उहे बि मुश्किल थी सघंदा तव्हां हिकु कमु कयो हिकु कमु कयो न हिन खां अॻिले आर्तवारु करे वठो कोई ॻाल्हि कोने त टाइम जो गेप थी टाइम जो गेप थी वेंदो न मौसम बि ठीकु थी वेंदो थोरो अञा त सिर्फ़ सियारो हले थो बरसाति छुट्टियूं त आहिनि छुट्टी हुई त आर्तवार त उअई छुट्टी हूंदी आहे न

ॿियों कोई ऑपशन वरी इहो आहे की किरायो तव्हांजो ख़र्चु वधीक थी वेंदो घटि में घटि ॾेढ़ सौ रुपए पर हैड पेइजी वेंदो छो जो ॿिए खां मां कंदमि इलाही घणो वठे इहो त मुंहिंजी पंहिंजी बसि आहे त इनकरे दिक़त कोन्हे ड्राइवर जी तनख़्वाह ॾियणी पवंदी आहे हुन में त बि ट्रेवल एजेंसी जो बि ख़र्चु अची वेंदो न

हा हा ठीकु आहे ओ के जय झूलेलाल